हमारे यहाँ तो गाँव में जो लोग होते हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहना पसंद करते हैं और घर का खाना को ही वो लोग ज्यादा अच्छा खाना कहते हैं घर में ही वो लोग सारी चीजें अवेलेबल रखते हैं बनाते हैं खाते हैं और कुछ चीजें हैं जो घर में भी हम नहीं चाह के भी नहीं बना सकते हैं और हम सब परिवार के साथ एक दिन बाहर जाकर होटल में खाना खाना बहुत पसंद है और जैसे कि मुझे मोमोज फ्राइज मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना जो है वो खिचड़ी है मुझे सप्ताह में दो दिन खिचड़ी बनाना काफी अच्छा लगता है जिससे कि है खिचड़ी चोखा पापड़ खाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है ये हमारे बॉडी को ज्यादा हार्मफुल नहीं करता है ह हमें प्रोटीन भी मिलता है और पूरे परिवार के साथ हमलोग रविवार को बाहर जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए जिसमें से हम चिकन खाना ज्यादा पसंद करते हैं और जिस होटल में जाते हैं वहाँ का जो साफ सफाई जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है मेरे घर से लगभग पंद्रह से बीस किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है जो काफी अच्छा है और उसमें हम पूरे परिवार सप्ताह में एक दिन जाते हैं जो कि हम वहाँ पर अपनी पसंद की चीजें खाते हैं बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं परिवार के सारे सदस्य हम सब एक साथ घूमते हैं रहते हैं और ढाबे पर भी जाते हैं वहाँ पर छोले भटूरे खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है और जो घर में जो हैं पेरेंट्स हैं वो डाँटते फटकारते भी हैं कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें से चिकन हो गया मटन हो गया और मछली है ऐग है ये सब खाना बहुत पसंद है घर में भी ये सारी चीजें बनती हैं पर जो बाहर का जो टेस्ट होता है वो घर के खाने में नहीं आता है मम्मी लोग डाँटती भी हैं कि बाहर का खाना हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है पर आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की सुनते कहाँ हैं वो तो बाहर जाकर मोमोज फ्राइज समोसे लिट्टी ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और घर का खाना वो लोग बहुत कम खाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में नहीं बना सकते हैं और मेरे घर में जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बोला की सप्ताह में दो दिन खिचड़ी बनाते हैं शनिवार और दूसरा बुधवार और दो दिन है की हप्ते में खीर भी बनती है

पर बच्चों को मीठा नहीं पसंद होता है पर मुझे मीठा भी बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत सारी चीजें हैं जो घर से बाहर खाना अच्छा लगता है पेरेंट्स के साथ बाहर जाओ खाना पीना खाओ घर में भी बना सकते हैं और घर में बहुत सारी चीजें हैं जो बनाना मुश्किल नहीं है और मेरी मम्मी घर में चिकेन काफी अच्छा बनाती हैं और मछली भी मेरे पापा को बहुत पसंद है वो काफी अच्छा मछली बनाते हैं और खाना भी अच्छा लगता है पर मुझे मछली नहीं पसंद है मैं नहीं खाती हूँ पर घर के और लोगो को मछली बहुत पसंद है पर मुझे चिकन ज्यादा पसंद है और जो हमलोग सप्ताह में एक दिन बाहर जाकर जो खाना खाते हैं सब अपनी अपनी पसंद के की चीज खाते हैं और मुझे चिकन काफी ज्यादा अच्छा लगता है बनाना भी और खाना भी और और कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पसंद होता है पर मुझे चिकेन बहुत ज्यादा पसंद है और घर के कुछ दूरी पर जो एक छोटा सा ढाबा या रेस्टूरेंट आप बोल सकते हैं वहाँ पर चिकन चिली काफी अच्छा वो लोग देते हैं और मुझे वो खाना काफी ज्यादा पसंद है और